टैक्सी बुक करै खातिर हम फोन करै छिए फोन करै छिए हुनका पुछै छिए हौ कहाँ कहाँ छहो कतेक देरमे अइ कतेक देरमे अइबहो हमरा ई जगह ई जगहसे जाइ जाइके छिकै से कतेक कि लेबहो कतेक रुपा लेबहो आबऽ कतेक कतेक देरमे अइबहो अइबहो कतेक देरमे अइबहो हमरा ई जगह जाइ जाइके छै कतना देरमे अइबहो कतेक रुपा लेबहो एतना आदमी जएबै से कतेक कतेक रुपा दै दि दै दिअऽ आबऽ जल्दी हम बेगूसराय कतना कतना मने ई शिवमन्दिरके पास बोलै छिए से आबऽ कतेक देरमे आइ जेबहो आइ जेबहो हमरा खातिर ई खगड़िया खगड़िया जाइके छै से कतेक रुपा कतेक रुपा लेबहो कहाँ कहाँ छहो अभी कतेक देरमे तू घर आइ आइ जेबहो हमलोक तैआर तैआर होइ होइअऽ तैआर आर होइअऽ सभके बोलि दिअऽ तैआर आर होइले आओर ई नहि बोलिहऽ कि अभी बोलिके फेर ई नहि कहिअऽ बादमे कि हमरा बोलैके फेर गेलहो गेलहो नहि ई बोलऽ तोरा कि तोरा किसब कतेक चाही से सब जाइके छै बादमे फेर एना एना एना नहि करिहो नहि करिहो बादमे से अभी जे लेबऽसे बोलऽ बोलऽ अच्छा अभी अभिए दै देबऽ कतेक कि लेबै कतेक देर लगतऽ तोरा छोड़ै जाइमे से कतेक देरमे तू चलि अइबहो आबऽ आबऽ जल्दीसे जल्दीसे हमरा वहाँ जाइके छै लेट होइ रहलै से वहाँ फोन वहाँसे फोनपर फोन आइ रहलै जल्दी आबऽ तोहरे इन्तजार करै छिअऽ तबतक हमलोक सभ रेडी होइ छी जल्दी आबऽ अएते अएतहि तू हमरा फोन करि अएतहि फोन करि दिहो कि जे हम ई जगहपर छी हमहूँ आबै आबै हिअऽ आबै हिअऽ सभके तैआरो होइले तऽ कहि देलिअऽ कहि देलिअऽ जल्दी आबऽ आबऽ आइ जल्दी आइ जेबहो तऽ जल्दी हमहूँ चलि जएबै आओर एतेक जल्दी चलि जएबै से ओहिमे राति राति उत हो जेतै तऽ फेर जाइमे परेशान होतै ओ परेशानी होतै बच्चाके बुतरुके लैके जाइमे जल्दी जल्दीसिना आइ जा जल्दीसिना आइ जा जल्दी चलि जेबै जल्दी आबऽ म मम्मिओ बोलि रहलै जल्दीसिना सबेर सकाल जे टैक्सीवलाके फोन करही कहाँमे छथिन जल्दी एखन जल्दी चलि जेबही सबेर सकाल फेर हमरा आबैओके घरो आबैके छै चलऽ जल्दीसिना तनि अरजेन्ट काम छै जाइ जरूरी छै जरूरी छै जल्दी आबऽ कतेक देरमे आबि जेबहो बोलऽ आओर हमरो वहाँसे फोन आइ रहलै कि जे कहाँ छिए कहाँ छिए जल्दी आइ जल्दी आइ आबऽ ओकरबाद जाइ देखै छिए तब जएबै तब जएबै तऽ चलिहऽ चलिहऽ रातिमे रहबै बिहाने अइबै आरामसे अइसे कल्हुका कहीँ जाइओ जाइओके छऽ नहि नहि जाइके छऽ तब चलऽ आरामसे रहबै रातिभरि अपने छेबे करै चलि अएबै फेर कखनहु भी कखनहु भी आइ सकै छिए जइसे जरूरी आबऽ तब कतेक कतेक टाइम लागि जेतऽ तोरा आबैमे टैक्सी आबै बस आबै छी फल्लाँ ई जगहपर छिअऽ दस पनरह मिनट दस पनरह मिनट लागि जेतै आबैमे जल्दी आबऽ हमरो ईसभ तैआर होइ रहलै ई से ई जगहपर जाइसे कतेक रुपा लेबहो जे लेबहो जे लेबहोसे बोलि दै अभिए फेर बादमे ई नहि कहिअऽ कि हमरा ई देलै नहि मोन नहि ई एतना रुपा हमरा चाही तऽ कम देलै फेर ई बादमे नहि बोलिहो जे लेबऽ से बोलऽ अभिए दै दै छिअऽ आओर जल्दी आबऽ कतेक देरमे अइबहो तोरा अथीपर तू चिन्हल जानल छहो तऽ जल्दी जल्दी ने पहुँचै देबहो जल्दी पहुँचै देबहो तोरा कमबेसीमे चलि जेबै तऽ बढ़िआँ ने रहतै अप्पन लोकके छोड़िके दोसरे दोसर लिगाँ नहिए ने जा सकै छिए आबऽ जल्दी कतेक टाइम तू लै रहलो एतेक देरमे पहुँचि जइतहुँ रहै जल्दी आबऽ अभी कहाँ छहो अभी कहाँ छहो एमहर आबऽने खिलाइ पिलाइके देबऽ बजारेमे तोरा कि कि खएबै आबऽ घर जल्दी जे जाइ जल्दी जाइके छै अरजेन्ट वहाँ शादीमे लेट होइ रहलै लेट होइ रहलै चलऽ ने उहाँ तोहूँ रातिभरि रहिअऽ आओर फेर चलि बिहानेके साथ सभ चलि अएबै फेर अप्पन गड़ी छेबे करै जाइएके ने काम छै खाली जल्दी जल्दीसे ने आबऽ पाँच पाँच सओ रुपा पाँच सओ रुपा लै ने लिहो हमरा आब कतेक कतेक देबऽ चलऽ ने अप्पन गाम घर छऽ छहो तैओ एतेक रुपा लेबहो जल्दीसिना आबऽ बे बेगूसराय बेगूसरायमे फेर हमरा समान उमानभी समान उमानभी लिएके छै नहि लेलिए किछु लड़कीके दै लड़कीके दिएके छै फेर शॉपिन्ग करैके छै साड़ी लिएके छै ओन्ने मार्केटिन्ग करबै तनि ईहोसब लेतै सब कपड़ा उपड़ा लेतै अँ तऽ तू जल्दी अइबहो तब ने गाड़ी लैके गाड़ी तऽ टैक्सी आओर टैक्सीके साथे सब मार्केटिन्ग तोहूँ कै लिहो तोहरो किछु लैके होतऽ तऽ जल्दी आबऽ कतेक टाइम तोरा लागि रहलऽ जल्दी आबऽ आबऽ नहि तऽ देखिअऽ दोसर गाड़ी दोसर गाड़ी जेबै देखै वहाँ दोसर कोइ तब तऽ जादे रुपा ने लेतै तू अप्पन लोक छऽ तोरा कम्मे लेबहो आओर आओर फल्लाँ जगह ई थोड़ी होइ रहलै ई के कहाँ आबऽ जल्दी आबऽ कतेक देर तोहरा लागि रहलऽ तोहर इन्तजारमे लगै छै आइ नहि जेबै कि हौ जल्दी आबऽ रातिओ तऽ जेबे करबै जल्दीसिना आबऽ के नहि नहि अएबहो नहि अएबहो तब दोसर गाड़ी जाइ छिअऽ देखबऽ देखबऽ अगर कहीँ जादा उदा रुपा बोललकै तब नहि जेबऽ जल्दी आबऽ तोहरे इन्तजार करै छिअऽ कतेक देर कतेक देर इन्तजार तऽ करलिअऽ आब थोड़ा देर आओर करि लै छिअऽ आब करि लै छिअऽ नहि तऽ नहि तऽ निकलै पड़तै लगै छै ट्रेन ट्रेनसे ट्रेनो लगै छै निकलि गेलै कि देखै छिअऽ तबतक आबऽ तोहूँ कहाँ अइलहो जल्दी आबऽ ने हौ लेट होइ रहै लेट होइ रहलै जाइ छिअऽ महराज ओतेक दूर तोहरा कहि रहलिअऽ कखनसे सुनै नहि छहो जल्दी आबऽ महराज तऽ फ्रीमे जेबहो धरैले कि रुपा नहि लेबहो रुपा नहि नहि लेबहो कि जल्दी आबऽ चलऽ चलऽ चलऽ जल्दी जरा जल्दी जल्दीमे निकलऽ कहाँ हिअऽ लोके लोकेशन ई जगह बेगूसराय बेगूसरायमे काली अस्थान काली अस्थान लिगाँ हम छिअऽ ओतहि किधरसे ओ इधर इधर ए आबै छिअऽ बस बस स्टैण्ड आइ आइ गेलिअऽ बस थोड़ा देरमे पहुँचै छिअऽ तऽ जल्दी आबऽ महराज तबतक हम मार्केटिन्ग करै छिअऽ अहिजे छिअऽ बैठल जल्दीसिना अइहऽ ओ फोन अइ अइतहि फोन करि दिहो किधरसे तऽ हम ई साइडमे मार्केटिन्ग कै रहै छिअऽ आओर जल्दीसिना आबऽ नहि तऽ राति होइ रहलै जल्दी जल्दी नहि अएबहो तऽ रातिमे वहाँ पहुँचबै तऽ फेर वहाँ बोलबो करतै आदमी जल्दीसिना आबऽ कतेक देर लगतऽ बस दस पनरह मिनटमे आ ही जेबै